हलो हां हलो केरु हां हां

त पहिरों तव्हांखे ब्लड टेस्ट करायो हूअ रिपोर्ट मूं वटि खणी अचो त पोइ मां तव्हांखे ॿुधाईंदमि त भाई हुनजे हिसाब सां तव्हांखे इलाजु करणो आहे तव्हां ब्लड टेस्ट करायो हा हा हा हा हा हूअ रिपोर्ट खणी अचो

हा अगरि इलाजु माना हा तेसि ताईं तव्हां इहे चांहि काड़ो पीअंदा आयो न काड़ो चांहि जे खीरु न विझो हुन में थोरो दाल चीनी लौंग कारा मिर्च विझी करे काड़ो ॾींहं में ॿ दफ़ा पियो ऐं हुन में खंड न विझो हुन में मिस्री विझो तुलसी जा पना विझो हा ॿियो अश्वगंधा गिलोय काड़ा मिलंदा आहिनि हा अश्वगंधा गिलोय काड़ा मिलंदा आहिनि उहे ऐं जे तव्हांखे बुख़ार अचे त हिकु डोलो गोरी बि वठी सॼो जेसि ताईं तव्हां ब्लड टेस्ट करायो हुन टेस्ट में मूंखे सभु ख़बर पवंदी त तव्हांजो सिस्टम कहिड़े हिसाब सां थो हले हा तेसि ताईं तव्हां इहे घरू इलाजु कंदा रहो तव्हांजो कुझु वधंदो न हा कुझु वधीक न थींदो हा बुख़ार आहे त हा डोलो वठी था सघो तव्हां हाली घर में डोलो वठो ऐं ॿियो काड़ो पियो काड़ो गिलोइअ जो काड़ो पीओ अश्वगंधा जो काड़ो तुलसी जो पनो ऐं काड़ो ॿ टाइम ॾींहं में पीओ हां ऐं ॿियो हां हा उन्हनि खां हा हा उन्हनि खां रूम खां थोरो रूम में अलॻि रहो ॿारनि खे पाण सां इएं माना टच न कयो परे परे परे रखोनि तव्हां ॿिए रूम में ॿार ॿिए रूम में जेसि ताईं असांखे ब्लड रिपो रिपोर्ट अचे हा हा हुनखे चओसि भाई मूंखे हीअं सिस्टम आहिनि मुंहिंजे जेके तव्हांखे हाणे आहिनि हुन में हुनखे चओ भाई असांखे हीअं ब्लड टेस्ट कराइणी आहे त असांखे कुझु ॿुधायोसि भाई छा आहे इहे कोविड जो आहे की न ईअं ई कुझु बि काने उहो सभु रिपोर्ट में ईंदो जेसि ताईं तव्हां अलॻि हा हा हा हा मूं वटि अचो हा तेसि ताईं काड़ो पियो डोलो गोरी वठो ऐं ॿारनि खां परे रहो ऐं खट खट न खाओ थधी शइ न खाओ खट न थधी शइ न हा हिनखे परहेज कयो हा पोइ वरी अचो त मां ॿुधायांव थी तेसि ताईं कुझु बि माना कंहिं बि कम में हथु न विझो घणो पाणी में बि हथु न विझो ॿारनि खां परे रहो ॿियो बसि ब्लड टेस्ट थींदी त सभु ख़बर पवंदी न तेसिताईं इहो तव्हांखे परे रहणो आहे हा हा तव्हां अचो हिकु ॿिनि ॾींहंनि में रिपोर्ट खणी अचो त मां तव्हांखे ॿुधायांव थी न बसि बसि काड़ो पीओ डोलो गोरी वठो हा हा ठीकु आहे हा हा हा हा खणी अचो खणी अचो ओके